असांजे नरेंद्र मोदी साहिब खां जा अचण खां पोइ इन सूरत शहर में गुजरात में जाम बदिलाव आयो आहे जीअं की अगरि मां चवां टैक्नोलॉजीअ में अञा ताईं त फोर जी हुयो उन्हनि जे अचण खां पोइ फाइव जी जेकि जीओ कंपनी आहे उहा खणी आई आहे ऐं फाइव जीअ सां असांखे जाम फ़ाइदो थियो आहे असांजी नेटवर्क स्पीड वधी वई आहे ऐं असांखे जेको टावर में प्रॉब्लम हुयो उहो बि असांजो घटि थी वियो आहे ऐं ऐजुकेशन जेको पढ़ाईअ में असांखे उन्हनि हेल्प कई आहे उओ बि जाम वधीक आहे हुनमें असांजा नयां स्कूल नयां कॉलेज सभु नयां नयां खुलिया आहिनि नई नई स्कीमू खणी इंदा आहिनि जंहिंखे असां जहिड़ा ॿार आहिनि उन्हनि लाइ वधीक फ़ाइदो मिले ऐं स्कीम में जीअं की असांखे मोदी सरकार टेबलेट ॾिए पई जेके ॿार पढ़ण लाइ यूज़ करे सघनि था ऑनलाइन में बि जीअं कोविड जे टाइम में ज़ूम गूगल मीट वेबएक्स ऐं अहिड़ा घणा एप हुननि जे अंदर असां ऑनलाइन पंहिंजी जेकी क्लास आहे उआ ॾिसी सघूं पिया ऐं सिखी सघूं पिया ऐं जेको माण्हू भई शिक्षा न जेको को उनखे ॿियो कुछ सिखिणो हुजे त ऊहो यू ट्यूब मां बि सिखी सघे थो ऐं जीअं असां हाणे एंटरटेंमेंट में ॻाल्हायूं त हुनमें जाम सुठा सुठा ओ टी टी प्लेटफॉम आया आहिनि जीअं की एमेज़ोन प्राइम नेटफ्लिक्स जीओ सिनेमा सी फाए डिज़नी प्लस हॉटस्टार सोनी लिव अहिड़ा जाम सारा प्लेटफॉम आया आहिनि जिन सां असां जेका बि नई मूवी ऐं जेका बि नयों खेल आहे उहो असां घर वेठे ॾिसी सघूं था ऐं असांखे ॿाहिरि वञणो नथो पए ऐं जीअं ॻाल्हायू वापार में त वापार में बि असां ऑनलाइन में वापार करे सघूं था कोरोना जे टाइम ते जाम अहिड़ा माण्हू हुया जेका घर वेठे वेठे वापार करण पिया जीअं की एमेज़ोन फ्लिपकार्ट मीशो आजीओ ऐं अहिड़ा जेका बि एप आहिनि उअ रिटेल में सेलिंग लाइ माण्हुनि जी जाम हेल्प करण पिया ऐं माण्हू हुते पंहिंजो प्रोडक्ट सेल करे सघंदा आहिनि ऐं असां लाइ बि इहो जाम सहुलो थी वियो आहे की असां घर वेठे वेठे उन सभिनि शयुनि खे घुराइ सघूं था ऐं जीअं होलसेल लाइ ॻाल्हायूं त वापारिनि में जेको होलसेल कंदा आहिनि उन्हनि लाइ इंडिया मार्ट ऐं ट्रेड इंडिया में बि नईं नई स्कीमूं अचनि थियूं ऐं अहिड़ा नया वेबसाइट अञा बि अचनि चालू आहिनि जीअं अगरि मां ट्रांसपोर्ट में ॻाल्हायां त उनमें बि मोदी सरकार बुलेट ट्रेन अहमदाबाद में चालू कई अथनि ऐं असांखे अगरि ट्रेन बुक करणी हुजे त असां ऑनलाइन बुक करे सघूं था हाणे इंडिया जो सभिनि खां वॾो एयरपोर्ट बि खुलण वारो आहे ऐं नया नया एयरपोर्ट बि ठहण था जिते पहिरीं एयरपोर्ट छा ट्रेन बि न हूंदी हुई ऐं असां पंहिंजी ट्रेन जो लाइव स्टेटस बि ॾिसी सघूं था ऐं असांजे शहर सूरत में मोदी साहिब मेट्रो जो कम चालू करायो अथनि ऐं उहे चवनि था की ॿ ॿ हजार पंजवीह ताईं उहो कम मेट्रो हलण शुरू थी वेंदी ऐं असांखे अगरि ॿारनि खे नंढे डिस्टेंस में वञणो हुजे त ॿार जेका सरकार जी साइकिलूं आहिनि हुअ खणी करे वञी सघनि था जाम घटि भाव में ऐं जेको बस में ट्रांसपोर्ट करण लाइ बि उनजी बि सुविधा सूरत सिटिलिंक कई आहे जंहिंमें ॿार बस में परे परे वञी सघनि था ऐं जाम घटि अघि में ऐं जेको इओ सॼो कम आहे इहो मोदी सरकार जे अचण खां पोइ थियो आहे ऐं जाम सुठो डेवलपमेंट थिए थो ऐं अॻियां बि थींदो रहे इहो मुंहिंजो चवण आहे